आयची तरणाटी पिळगी जी आसा ती ह्या संस्कृती कडेन फाट करता ताचें कारण म्हणल्यार तांकां दिसता की आमी शिकल्यांत आनी शिकून ह्यो असल्यो परंपरा आमी पाळप ना वा पाळतना तांकां लज दिसता तांकां सरासरी घुमट सारकिल्लें पारंपारींक वाद्य वाजोवपाक लज दिसता तांकां पारंपारीक भेस वापरपाक वा घालपाक लज दिसता आनी हेंच म्हजें मत की भुरग्यांनी समज अशे तरेचें एक लाजीरवाणें जर धरलें मनांत जाल्यार ही परंपरा खंय तरी ना जातली अशें दिसता म्हाका